हेलो हँ बोलऽ हँ

अच्छा हरा हरा सब्जी हूँ हूँ हूँ हूँ अच्छा अच्छा अच्छा

बादमे कि हमरा चीन्नी बीमारी नहि छै हूँ हँ हँ हँ हूँ ठीक यै ठीक छै

मीठा भोजन कोनो नहि खाना चाही हूँ हूँ

हम्म ठीक हइ हँ ठीक छै हूँ